हम हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ योग से भी जोड़ा जा सकता है जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके टीचर उनको आधा घंटा योग भी करवाते हैं तो उससे बच्चों को आभास रहता है कि हमें योग करने से ये फल मिलता है हमारा शरीर स्वास्थ्य रहता है फुर्तीला रहता है भाग दौड़ में भी रुचि रहती है शिक्षा के साथ साथ हमें भी बच्चों को घर में आधा घंटा पौन घंटा जैसे भी हमें समय मिलता है वैसे वैसे उन बच्चों को योग से जोड़ा जा सकता है जैसे सुबह का टाइम ले लिया आधा घंटा ले लिया पौन घंटा ले लिया बच्चों को योग करवाया उनके साथ साथ शिक्षा भी जोड़ते हैं इसी तरह से हम बच्चों को योग से जोड़ा जा सकता है